मुझे बाइकिंग के लिए मेरी माँ ने प्रेरित किया कि मुझे बाइक चलाना आना चाहिए बाइक चलाने से बहुत सी समस्याओं का समाधान होता है जैसे कुछ काम हुआ तो मुझे सपॉज़ दैट कहीं जाना है और अगर मुझे अगर बाइक चालने नहीं आती तो मुझे समस्या हो जाती है और किसी दूसरे के सहारे मुझे जाना पड़ता बाइक चलाना मुझे अच्छा लगता है मेरे पास दो बाइक है एक टी वी एस अपाची और एक होंडा साइन एस पी होंडा साइन एस पी फिलहाल मेरा खराब हो चुका है उसका इंजन सीज़ हो चुका है और अपाची मेरा अभी चल रहा है और मुझे लग रहा है कि अपाची अभी चलेगा मुझे होंडा साइन सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वो कम्फर्टेबल और हल्का गाड़ी है अपाची गाड़ी भारी तो है पर वो भी अच्छा है लेकिन होंडा साइन सबसे अच्छा है मेरे हिसाब से बाइक चलाने में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है खासकर जब लौंग रूट में हो तब बाइक चलाने से मुझे आनंद मिलता है और उसे घुमाने फिराने में भी अच्छा लगता है बाइक मुझे सबसे अच्छा लगता है बाइक से कहीं जाना हो लौंग टूर पे तो और भी अच्छा लगता है कुछ काम हो तो बाइक का हीं काम करते हैं कहीं जाना हो तो बाइक से ही जाते हैं कहीं लौंग रूट पे जाना हो तो बाइक से ही जाते हैं बाइक समय बचाता है और काम भी जल्दी हो जाता है बाइक रहने से हर काम असान हो जाता है